ٹیکنالوجی نے ہوٹل مہمان نوازی کی زینت میں اس طرح مدد کی ہے جیسے ہمارے یہاں اچانک مہمان آجائے سامان تو رہتی ہے کچھ اگر نہیں رہتی رہتی ہے تو ہم باہر سے منگا لیتے ہیں باہر میں میرے بھائی وغیرہ پاپا وغیرہ رہتے ہیں تو انہیں فون پر ہم بول کے یہ سامان منگا لیتے ہیں اگر انہیں سمجھ میں نہیں آتی تو آتے تو ہم واٹسپ پہ بھیج دیتے ہیں وہ جو چیز ہمیں لینے رہتی ہے کولڈ ڈرنک وغیرہ اور اگر ناشتہ وغیرہ منگانی ہو تو ہم فون پہ بول دیتے ہیں وہ لے آتے ہیں اگر ہمارے پاس اور کمیاں ہوتی ہے تو ہم بول دیتے ہیں کہ کھانے میں یہ چاول بریانی بنانا ہے اور گوشت بھی لے آئیے گا اور بھی سامان کمی رہتی ہے تو ہم فون سے آن لائن بھی منگا لیتے ہیں اور پیمنٹ وغیرہ بھی ہم فون پہ ہی کر دیتے ہیں اور سامان جیسے آن لائن ہم لوگ منگاتے رہتے ہیں فون پہ فون بہت فون سے ہم لوگ بہت کچھ منگاتے ہیں یہ آن لائن ہی آڈر کھانا ہم منگوا لیتے ہیں تا کہ تا کہ مہمان کو دقت نہ ہو سب طرح کی سویدھا مل جاتے ہیں ہمیں موبائل سے